लक्स आमकां आवडटात हांयें ऑर्डर केलो आमच्या भुरग्यांकी तोच आवडटा हांयें ऑर्डर करून हाडलो पुरो बरो आहा फस्ट क्लास तोच आमकां आवडटा चड आमकां चड चड करून तोत लायताले आमी लक्स